आंनि देरसिन जाफुंसानाय खामानियानो जादों मोनसे ओइचएस पास एक्जामखो आङो जे एपार्ट खालामनो हाबाय एबा पास खालामनो हाबाय आं बेनि थाखाइनो दायो गावखौनो गोबां दुगानाय मोनो मानो होनबा आं बे ओइचएसखो सानदोंमोन जे आं पास खालामनो हागोनना हाया हागोनना हाया हागोनना हाया नाथाय जे आं एसे एनै फरायबाय बे फरायनायखौ फराय फरायनानै आङो जे ओइचएस एक्जामखौ आङो जे पास खालामनो हाबाय बिनि थाखाय आं गावखौनो गाव बहत प्राउट मोनो मानो होनबा आं गावनि खस्त'नि थाखाय आं बे ओइचएसखौ पास खालामनो हाबाय एक्जामखौ खस्त' खालामोनो खालामो मोनबा आं बे दि ओइचएसखौ जों आं पास खालामनो हानाय नङामोन नाथाय आङो दिनै ओइचएसखौ बे ओइचएसखौ आं पास खालामनो हाबाय आंनि गावनि खस्त'नि दारै आं गावनि ओह बिदि हार्ड वार्क खालामनायनि थाखाय आङो बिदि ओइचएसखौ आं पास खालामनो हाबाय बिनि थाखायनो आं गावगायनो दायो दुगा मोनो मानोहोबोला दुगा मानि थाखाय मोनो होनबा आंनि सिगां गोबां लोगोफोरा बिदिनो आंखौ बुङोमोन जे ओह नोंथाङा बिदि ओइचएस पास खालामनो हानाय नङा नोंथाङा गोबां बिदिनो गाज्रि लामाफोरथिं थांबाय बा दु बहुत दुगा नोंथाङा नोंथाङा ओइडएसखो नोंथाङा पास खामनो हाया हानाय नङा बेफोरबायदि गोबां फुरांफोर बुङोमोन जोंफोरखौ आंखौ बिनिखायनो आङो बेफोरखौ साननानै आङो जि मोनसे हार्ड वार्क खालामना लाबाय आरो आङो गावखौ ओह बिदि देखायथारगोन होननानै आङो बे ओइचएसखौ आङो बो खस्त' खालायनायनि गेजेरजों जे आङो पास खालामनो हाबाय बा उथ्रिसारनो हाबाय बिनि थाखाय गावखौनो बहुत प्राउडलि मोनो जे आं गावखौनो दुगानाय मोनो मानो होनबा बे दुगानाया मोनसे प्राउड फिल गावनि गेजेरजों मानो होनबा जों जे बुस्तुखौ जोङो नागिरदोंमोन बेखौ जों मोनबोला गोबां जोंनि लाह गोसोआव रंजानायफोरा फैयो मानो होनबा जोङो जे जेरै जे मानसिफोरजों जों नास'य जादोंमोन बा गाज्रि सानजादोंमोन हाया होननानै सानजादोंमोन नेग्लेट खामजादोंमोन नाथाय जों बेफोखौ गारनानै सानालासिनो जोङो बेदि हार्ड वार्क खालामनायनि गेजेरजों जे पासफोरखौ जे एक्जामफोखौ जों पास खालामनो हाबाय बिनि थाखाय आं गावखौनो गोबां प्राउड फिल मोनो जोङो दुगानाया आंनि दुगानाया बिनो होनबा आं दायो ओइचएस पास खालामनानै बे एक्जामखौ पास खालामनानै बे मानसिफोरनि गेजेराव आङो खोनसे हायो होनना एबा हानायखौ आं बिथांमोननि गेजेराव आं खोन खोनथिनो हाबाय आरो इयुननि फिउचार जेनेरेचनफोरनि सुबुंफोराबो जे आंखौ साननानै बा आंनि बे हार्ड वार्किंखौ नुनानै बे खस्त' खालामो बा बिथांमोना बेबादि उद्रिसारनायखौ मोननो हायो बेफोरखौ साननानै आं गोबां दुगानाय मोनो